इउ पि पि एल हानजा आरो बेनिफ्राय बि पि एफ दा बेसोर मोननैजों अलप नारा नाथा जालायबाय दं आरो बिसोरो थारमाने बिसोरबो पार्टिया आंनियावबो फै बिसोरबो आंनियाव फै आनिजों थांब्ला बांसिन राजनिथिआ गोजोन जागोन जोंनि हानजाया बहुद मोजां मोजां खामानि मावबाय दं इउ पि पि एल आ बिदि होनना बुंदों आरो हाग्रामायाबो फारसेथिं बुंदों जोंबो मोजां मोजां सथ्र' बोसोर सालायनानै गोबां खामानि मावबोबाय बिदि होनना बुंबाय थायो दा बिदिनो बहुद जामेला जाबाय दं दा राइजोया बबेजों खौसेयै थांगोन दा माबा जाबाय दं आरो राइजोफोरा दा खावसेया भाबिदों इउ पि पि एल जों खावसेया भाबिदों आरो बि पि एफ जों दा बिदिनो दा जों खौसे जानो थांनो नागिरदों फारसेथिं आरो बोलायनायावनो दा जे गावजोंगाव इसे नांलाय खमलायबो जादों खिसुबायदिया दा बेनो दा जों सान्दों आरो दा इउ पि पि एल जोंनो थांनाया गाहाम जागोन होनना भाबिदों आरो आरो बहुद मानसियाबो बेजोंनो दा सरजाबबाय दं बिनि गासैबो खामानिखौ मोजां मावनायखौ नुनानै दा बिदिनो दिनै इसे गाबोन इसे थारमाने बहुद जागायावनो दा मबाइलफोराव नुयो टि भि फोराव नायोब्ला नुयो इउ पि पि एल आव फैनाय मानसि दा बिदिनो जोंनि माबा गथ'फोराबो बिदिनो बहुद गामि गामि थांनानै बुजायगासिनो दं दा जोंनि इउ पि पि एल हानजाया बहुद दावगागासिनो दं लामा आरो बिदिनो स्कुल बा साख्रि बाख्रि होगासिनो दं दायो होननानै बुंबाय थायो आरो दा बेखायनो मानसिफोरा बहुद बेयाव हाबनो गोसो जाबाय दा इदिनो बि पि एफ निफ्राय फैयै फैयै दा इसे गोबांनि सायाव गोबां जाबाय आरो दा बिसोर आरो आखायाव लाबावदों बिदिनो गोदान दा बोसोरै बोसोरै दा माने दा साख्रि होनायनि बुंबाय दं दा आरो साख्रिखौबो बहुद मोनबायबो आरो बेनिफ्राय स्कुलफोरखौबो सोरखारि खालामनो थाखाय नाजादों होनना बुंदों दा आरो खावसे जाबायबो खावसे जाथ'वाखै थेवबो आरो बेफोरबो जागोन होननानै बुंगासिनो प्रमद बर'आ दा आरो बिदिनो जों तारमाने गावजों गाव एना एनि जायाबालानो बिदिनो दं खौसे जायोब्ला इउ पि पि एल आव फैजोबोब्ला जोंनि माबाया मोजांसिन जागोन आरो गावजों गाव नारा नाथा नांलाय खमलाय खालामनानै जेबो मुलाम्फा गैया दा जों सानै हयै इउ पि पि एल आवनो गासैबो फैजोबनायखौ मोजां मोनो आरो आंनि मथे आरो दा खायसे मानसिफोरा बुजिमोना बेखौ जोंनो बुजायनानै लाबोनांसिगोन आरो जाय ओरै तारमाने आब्रा आब्रि दंथ' गामि ओनसोलाव दा बिसोरखौ बुजायनांगोन बुजायब्लासो बिसोर मिथिबासो फैगोन आरो बेनिफ्राय दा साख्रि बाख्रिखौबो बहुदानो दा जुजिनायफोरा मोनदों दा जुजिबासो मोनगोन जुजियाबा बबेयाव मोननो न'आव थाबा दा बेखायनो गासैबो थारमाने जुजिनांगौ आरो फरायनाय थरायनायावबो इसे गोसो होना फरायनांगौ ओरैनो साख्रिखौ मोननो लुबैबाथ' जाया दा गासैबो खामानिखौ थारमाने निजेनि सायावसो आरो बेफोर